आंनियाव मोनसे डिजारटेसन टपिक लिरनाय दङ आं बेखौ जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि ओनसोलनि जोंनि ओनसेलाव मा गोदो गोदायनिफ्राय हाबाया बोरै जाबोदोंमोन बाथौ धोरोमजों बेनि उनाव दा जोंनि जोंनिया गुबुन गुबुन धोरोम लानानै बेलेग माने गुबुन गुबुन धोरोमजों हाबा जायो बि गोदान गोदान ओमफ्राय गोदो उन माने गोदोनिफ्राय जाबोबाय थानाय बे बाथौ धोरोमनि हाबा आरो दानि गोदान धोरोम ब्रह्म धोरोम ख्रिष्टान धोरोमजों जानाय हाबा गुबुन माने गुबुन रोखोमनि माने फाराग दङ बेनिखायनो आङो माने बे बेखौ माने बानायदोंमोन डिजारटेसन बानायदोंमोन बेयाव बेनि सोमोन्दै बेखौ टपिक लानानै गोदोनि गोदोनिफ्राय सोलिबाय थानाय हाबाया जोंहा बोरै जायो ओमफ्राय दानि दानि हाबाया बोरै जायो बेखौ आं बेयाव लिरदोंमोन बेयो बेखौ आं आखाइजों लिरनानै उनाव डि टि पि खालामदोंमोन कपि खालामदोंमोन बेखौ आङो बियो दङ बियो जौसे जौसेथा माने बिलाइनि जादोंमोन